हेलो ओला से बात कर रहे हैं भैया आपका ड्राइवर अभी तक आया नहीं है मैंने इंदौर सिटी से रणथम्भौर जाने के लिए ओला बुक की है आपका ड्राइवर कब तक आएगा यहाँ पर मुझे जल्दी जाना है इमरजेंसी है इसलिए जल्दी भेजें अपने ड्राइवर को पूछे कहाँ है वो जल्दी आए मेरे पास